आतां हांव स्विमिंग करता जवळ जवळ वीस वर्सां जाली पेड्याक गोव्हरमेंट स्कुल आसा तेतुत करता स्विमिंगाचो एक म्हणजे एक फायदो जाता म्हणजे केन्नाच अशी थंडी बी जायना आमकां आनी शक्यतो सगळ्या बाँडीक व्यायाम मेळिल्या कारणान शक्यतो डाँक्टराची गरज पडना आनी स्विमिंग करता आसताना ब्रिदिंग हें जाल्या कारणान स्वासोस्वासाकय बऱ्याक पडटा सेंकेंड्ली टोटल सगळ्यां अवयवांक एक्ससायज मेळटा आनीक हांव जाल्यार पर्सनली म्हाका इतलें आवडटा स्विमिंग कि असो फाट तेकयली जल्यार हांव फ्लोट जाता आनी इतलो कंम्फरटोबल फ्लोट जाता फक्त म्हजी तकली आनी नाक वयर उतकाच्या वयर आसता स्वासोस्वास करपाक आनी अदरवायज नाल्यार हांव सारखो चटईचेर न्हीदल्या प्रमाणे आसता म्हाका इवन न्हीद लागू सकता इतली हें आसता